फरायसालियावथ' जोङो फोरोंगिरिफोरखौ नांगौ जायो जाहाथे रोङैफोर स्तुदेन्सफोरखौ फोरोंनो थाखाय ओमफ्राय जोंनो फरायसालियाव फरायहोदों बिगियान ओमफ्राय बर' राव मेत्स इंलिस ससियेल बेफोरखौ फोरोंनाय जायो मास्तारफ्रा जोङो बेफोर बादिखौ नांगौ बायद्द' जायो मास्तारफोरखौ सारमोन मेदाममोनखौ बिदियाव नांगौ बायद' जायो फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे फरायसाफ्रा रोंनायनि जाहाथे बिनि थाखायनो जों फोरोंगिरिफोरखौ अरायसम जोंनो साबजेक्तनिफ्राय साबजेक्त नांगौ जायो जेरखम बर' राव द्रयिं आखिनाय गथ'फोरनि ओमफ्राय बिमानि रावफोर फोरोंनायखौ जोंनो मास्तारफोरखौ नांगौ जायो बेनिखायनो जों नांगौ बायद्द'खायनो जों गथ'फोरखौ गोरोंनि थाखाय मास्तारफोरखौ नांगौ जायो बेनिखायनो जों अरायसम मास्तारफोरखौ नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो फोरोंगिरिफोरखौ अरायसम फरायसालियाव गासैबो साबजेक्तनि थाखाय साफा साफा नांगौ जायो साबजेक्तनि थाखाय